हेलो हँ जी कहाँ घर छै अहाँके सीतामढ़ी सऽ ही अहाँ हमरा से ट्रेनिंग केले छियै की क्रिकेट के ओ अभियो करै छियै

आगे भी खेलबै जे छै की क्रिकेट हय एकेडमी मे मैच वगैरह होतै ओहिमे अहाँके अगर अच्छा परफोर्मेंस होयत जे लोग बाहर से देखे एथिन ओ अहाँके उठाके आगे भी ले जेथिन आगे भी होतै आगे भी होतै ना ना आगे भी जबै कते दिन से अहाँ खेलै छियै अभी दू साल से खेलै छी ना तऽ देखू अभी थोड़ा कोविड लॉकडाउन तऽ ओहिके चलते दिक्कत रहलै यऽ आ खेलू ओकरा बाद आगे भी जाय के पड़तै रणजी होतय फेर नेशनल होतै फेर इंटरनेशनल होतै आगे भी खेलबै अहाँ प्रैक्टिस करू अच्छा परफोर्मेंस होयत तऽ आगे भी अहाँ आगे भी जाय के मौका मिलत नहि नहि स्टेटो लेवल पे जेबै रणजीयो खेलबै अहाँ सब खेलबै देखू सब चीज के एगो टाइम होइ छै टाइम पर होइ छै अहाँ अपन अभी खेल पर ध्यान दू अच्छा से खेलू ओ प्रैक्टिस पर खूब मेहनत कर के आ समय औतय तऽ अहाँके अहाँके भी प्रोमोशन होयत आगे अहाँ बढब खेलबै एकेडमी मे अबै छै लोग बाहर से देखत अहाँके एगो मैच हमसब रखबै अहाँ के देखत कैसे की अहाँके परफोर्मेंस हय ओहिके आधार पर अहाँके आगे फेर हम लए जेबै कोइ दिक्कत वाली बात न हय एहिमे हँ ठीक हय ठीक हय तऽ अहाँके हो गेलै न आगे खेलैत रहू आगे भी अहाँके हम प्रोमोट करब ठीक हय